मां सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉम में प्लेटफ़ॉम में कला ऐं शिल्प खां इलाही माण्हुनि जी मदद कई आहे इलाही चैनल कुझु ठही विया आहिनि जंहिं में माण्हू घरु वेठे करे कुझु बि हस्त शिल्प जो इलाही समय सामान सिखी थो सघे ऐं ख़ुदि ठाहे करे बि बाज़ारि में सेल थो करे सघे यूट्यूब चैनल बि इलाही सहयोग करे थो पियो हुन में बि इलाही चैनल ठही विया आहिनि जिनि सां माण्हू पंहिंजी जंहिं जे अंदरि जंहिंजी जंहिं शइ जो शौक़ु आहे हस्त शिल्प कला में हुनखे ठाहींदो आहे कंहिंखे मटका ठाहिणा आहिनि कंहिंखे गमलो ठाहिणो आहे कंहिंखे ॾीआ ठाहिणा आहिनि कंहिं खे कुझु रंगोली जो ठाहिणो आहे इलाही हस्तशिल्प में बि इलाही ॿिया बि आहिनि बेसिक जेके ख़राबु सामान सां बि इलाही कुझु सुठो ठाहे करे ॾेखारींदा आहिनि उहो यूट्यूब चैनल सां ऐं ॿिया बि चैनल आहिनि जेके ॾिसी करे माण्हू सिखी थो सघे ऐं पंहिंजी अर्निंग करे थो सघे हुन सां पंहिंजो केरियर बि हिकिड़ो अर्निंग जो साधन ठाहे थो सघे हुन सां इलाही मदद मिलंदी आहे हिन लाइ यूट्यूब चैनल खे ऐं ॿियो चैनल खे असां अनुसरण कंदा आहियूं छोकि हुन सां असांजी आय में मदद मिलंदी आहे